हैलो नमस्ते सर यह कह रहे थे कि हमारा बैग खो गया है जी हम बनारस जा रहे तभी वहीं पर खो गया था जी हम दुकान पर बैठ कर चाय पी रहे तभी हमारी नज़र हट गया तभी देखे बैग गायब हो गया हमारा अरे मैम कुछ दिक्कत था हम ध्यान नहीं दे पाए तभी गुम हो गया कहाँ पर जी नहीं जल्दी नहीं कर सकते हमारा बैग मिल जाएगा ना जी जी

ठीक है हम आ जाएँगे

उसमें कुछ पैसे थे और कुछ अब कुछ एक दो तो अंगूठी थी और

क्या हाँ पास पास में ही था लेकिन हम चाय पीने लगे थोड़ा सा फिर हमारा बैग आपने देखे पास था ही था ही नहीं फिर इधर उधर हम सबसे पूछे तब भी नहीं मिला हमारा बैग सब बोल रहे कि पता नहीं पता नहीं हमको नहीं पता बहुत ढूढ़े बहुत ढूढे नहीं मिल पाया घर वाले भी बोल रहे हैं कोई कैसे ध्यान कहाँ तुम्हारा ध्यान था कि चाय पीने मे गुम हो गया जी हाँ जी जी नहीं कुछ पैसे थे दो अंगूठी थी और मम्मी पापा बहुत डाँट रहे हैं जी जी